جی ہاں پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے بائکنگ کو ہماری بائکنگ کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا ہے کیونکہ جب ہم پہلے پٹرول ڈلواتے تھے تو ٹنکی فل کروا لیتے تھے جب بھی رائڈرنگ کے لیے نکلتے تھے کہیں بھی لانگ ڈرائیو کے لیے تو ہم فل کروا لیتے تھے لیکن اب کیا ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہم مہینے میں دو بار جایا کرتے تھے یا تین بار جایا کرتے تھے رائڈرنگ کے لیے تو اب ہم نے کم کر دیا جانا یہی بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھ کر کے پٹرول کی تو اب ہم مہینے میں ایک بار جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ یا پھر کبھی کدھار اگر ہو گیا تو لانگ ڈرائیو کے لیے نہیں جاتے ہیں مطلب آس پاس ہی رائڈرنگ کے لیے نکلتے ہیں زیادہ دور نہیں جاتے تھے ورنہ پہلے تو بہت دور نکل جاتے تھے ڈرائیورنگ کے لیے رائڈرنگ کے لیے تو بس اور اس کے استعمال میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہمارا کیونکہ پہلے ہم فل کروا لیتے تھے ٹنکی تو انجوائے کرتے تھے اچھے سے اب نہیں کر پاتے ہیں